अह नोंथां अह नंगौ मा खबर आटसा मामोन खब'रा अह लांदोंमोनथ' जुथा हिसाबैथ' दा नोंथांनोबा बेसे साइस नांगौ मा नामनि जुथा नांगौ अनेख दामिनि दङ आरो बेलेग बेलेग नामनि दं कवालिटि दङ दा नों नोंथाङा खेबसे फैदो मालाबा अह खुलिगोन अह सिमलायावनो अनेग दा मोजांसिन नांगौबा नों पावारफोर लानो हायो नोंनि थाखाय बा हिनजावफोरनि थाखाय दा नै जेरै एक्सन दा जेरै दा गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोजां दङ स्पार्क फोर खम दामावनो कवालिटियाथ' आंनियाव गोदान गोदान डिजाइनयासो फैखायो बांसिन आरो जाय नाइयो बेयो माने गाज्रि होन्ना बुंनो हाया आरो नोंथाङाबो हायोबा खेबसे नायफैदो आरो आरो एसे एसे रेटफोरखौ खम खालामगोन दे गामिनि हिसाबै होइ साइ साइ अह आटसा आटसा मडेल मडेलाथ' दानि फैनायफोरा गासिबो मोजाङानो गोजा नोंथाङा जेरै थिंगार हिसाबै लिडारनि लायोबा मोजांसिन जायो एसे खमाव खमाव होनो हाबावगोन दा आरो दा बैसोखौ नायनानै आरो लिडारनि गानबा मोजांसिन नुगोन आरो नङा होमबा एह दे मथा मथि बोसोरथामआ लिडारनिया बोसोरथामा एकदमबारे माबा गेरेनटि होनो हानाय बादि जायखि जाया डिजाइनाथ' अनेकथा डिजाइन दङ दा नोंथांनि नायनायनि सुइसनि सायावसो जासिगोन दाथ' आं दाथ' आं नोंथांनो बै मोजांथार बैखौ लांनानै ओरैबादि हैनोबो हाला नोंथाङा फैनायनि उनावसो दाम मा होनो लांनायनि माबाया जागोन हरनायनि माबाया आटसा आटसा आटसा बेयो लि नोंथाङा लिडारनि लायोबाथ' मथा मथि साटस' मथा मथि साटस'आवनो हरनो हागोन ओरैनोथ' जोंना आटस' गाहाम लायो आरो दा जेरै दा पावार पावारखौथ' गोदान दा जेरैबादि माने दा बायनो थाङोबाथ' माने मथा मथि सथ्र'स' बा एकदम खमानो नोंना उम एगारस' बिनिफ्राय उनाव नों मोजां कवालिटि मोन्नाय नङा आरो बिनि गाहायावबा खिन्थु दा आरो बे पावार पावारनि माबा माबायानो मजायानो बेलेग जायो दा बेखौ नों खेबसे गानदोंबा मुथा मथि नों आरो गानबाय थानो लुबैगोन आरो बेयो सानसे गानबाबो जेबो नोंथांनियाव मा माबा गोलैया खस्थ' मोना आटसा आटसा अह एह लाभ नोंथांनि थाखायथ' लाभखौ सिन्था खालामनो नाङा नोंथाङा नों फैल' आरो गासै पेमिलिखौ लानानै फैल' आं नोंथांनि थाखाय माने माबाया माबाखौ लाभखौथ' जेबो सिन्था खालामाखै